میری پسندیدہ مطلب چڑھنے کی تنقید تکنیک اور یہ انداز میری زندگی سے کافی متاثر ہیں اور اور نئی کی ج رکاوٹیں ہیں ان کا میری زندگی میں بہت زیادہ ہی داخل ہے یہ اس نے میری زندگی کو اور میرے اندر کے شخصیت کو بہت بہتر طریقے سے بدلا ہے جیسے کہ میں اپنی زندگی میں کئی بار ڈپریش ہو چکا ہوں اور میں اپنے سے اوپر اپنے والائد کو جب دیکھتا ہوں کہ اس نے اپنے زندگی میں بہت زیادہ اپنی زندگی سے دو چار ہوئے ہیں لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی اس لیے کہ زندگی بدلتی ہے محنت کے بوتےے پہ اور جس نے محنت کی اسی نے زندگی کو بدلا تو ان کی زندگی میں ایسی پریشانیاںئ ہیں جس کو دیکھ کر کے پھر مجھے بہت ساری ہمتیں آ جاتی ہیں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں اور میں کروں گا